भारतमे पहिले ठीक छलऽ शैली कला शैली सब भारतीय कला शैली सब आओर पहिने तऽ नाटको होइ छलऽ कोनो भी फंक्शनमे जइसे मानिलए कि दसहरा मेला भऽ गेलऽ ओहिमे नाटक होइ छलऽ बढ़िआँ बहुत अच्छा नाटक करै छलऽ हमरे गाँवमे जे ठीक ने एते अच्छा करै छलऽ ने पप्पा सब ओहिमे नाटको करने छलऽ हँ चाचासब आओर गाँवके सब आदमी सब मिलिके आबै जानै छऽ की करै छै ओ सब चीज हटा देलकऽ नाटक सब हुनका ओसब कला सब हटा देलकऽ आब जानै छेबे करलऽ अभी बाहरसँ कोन कोन अवसारके ऑर्केस्ट्रा अगरम बगरम सब वहाँ सब लानीके छौड़ीके नचाबै छऽ मतलब भारतीय जे छऽ ने ई कला शैली सब खतम करने जाइ छऽ कोनो भी चीज फंक्शन होइ छऽ तऽ ओहिमे आब ऑर्केस्ट्रा ही मँगवा लै छऽ डान्स करबा दै छऽ छौड़ीके आओर इएह सब होइ छऽ एतना कल्चर खराब भऽ गेलऽ ने पूछऽ मत बहुत खराब भऽ गेलऽ पता नहि ओ कैसे सुधार होतऽ सुधार करैके लिए तऽ सही छऽ लेकिन किछु ज्यादा ही करऽ पड़तऽ सुधार करैके लिए बहुत किछु करै पड़तऽ बस आओर गाँवमे तऽ अभी तक छेबै करलऽ कहीँ कहीँ अच्छा कल्चर सब जहाँ ऑर्केस्ट्रा नहि बजबै छऽ आओर बहुत लेकिन अभी हर जगह जे छऽ ने पहुँचि गेलऽ ई सब चीज आओर यहाँ सब छऽ कि पहुँचि गेलऽ ओतना भी अच्छा नहि होइ छै ई सब चीज आब माय बहिन सब छथि वहाँ ई सब चीज अच्छा नहिए ने होइ छऽ